मां पंहिंजे वॾनि खां पंहिंजे घर में ॿुधो आहे त हेमू कालानी हिकु वॾो वीर निडर ऐं जाम सुठो नेता हूंदो हुओ जंहिं असांजे कॉम लाइ जाम कुझु सुठो कम कया आहिनि ऐं अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ बि उन चङी लड़ाई लड़ी हुई वॾनि ॿुधायो हुओ त उन्हनि पंहिंजे रसद जे करे भारत देश जे बचाव करे हुननि जा सभु रसद लूटे छॾियो हुओ ऐं अंग्रेज़नि हुनखे फांसीअ जी सजा ॾिनी हुई